آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے اسکول میں لائبریری ہے وہ کونسی کتابیں ہیں جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہیں ہاں میرے اسکول میں بہت بڑی لائبریری ہے میں نے بچپن میں بہت ساری کتابیں پی پڑھی ہے اسٹوریز کی کتابیں پڑھی ہے اخلاقیات کی کتابیں پڑھی ہے سیرت کی بھی کتابیں پڑھی ہے بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہے